मध्य प्रदेश की कला और शिल्प के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध रहा है यहाँ के कला यहाँ के कलाकारों की रचना और प्रतिभा को प्रदर्शित करती है मध्य प्रदेश के माहेश्वर में स्थित महेश्वर की साड़ियाँ मध्य प्रदेश की खूबसूरती और यहाँ की कला को दिखाती हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश का गौंड आर्ट भी किसी कलाकार की प्रतिभा को दर्शाता है जिसमे हम जी दैनिक जीवन को समझ सकते हैं इस चित्रकला के माध्यम से कलाकार इंसान के दैनिक जीवन को दिखाने की कोशिश करता है और इसी के साथ मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट भी देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है जिसके माध्यम से कई कलाकार अपनी रचना को कपड़ों पर निकाल पाते हैं इसी की तरह और भी कई अन्य कलाएँ हैं मध्य प्रदेश में जिनकी अपनी महत्व है और वो मध्य प्रदेश में अलग महत्व रखती हैं